ट्रानस्लेतिं एप बाहायनायाथ' बाहायफेरबाय ओम एखमबा इंराजिआव माबा सोदोबखौ बुजियाबा हिन्दिआव दानस्लायनोबा बेराथ हेफाजाब खालायो माबा मोनसे सोदोबखौ लिरदो ओमफ्राय बेखौ हिन्दिआव दानस्लायना होगोन होनबा बेराथ बुजिनाय जायो क्लास फ्रावबो मालाबा सार मेदाम फ्रा मा लेक्सार फोर होबा बेखौ इंलिसाव लिरनानै हिन्दिआव दास्लायनो हायो होनबा बेराथ हेफाजाब होनाय जायो बेखौ दा बर' आवबो थाबा मोजां जागोन ओंखायनो बर'फोरनि थाखाय हेफाजाब होगोन